चलो जी अगला क्वश्चन मिगी पुच्छेआ गेदा ऐ रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च जेह्ड़ा हिस्ट्री बिच्च ऐ कल्चर साढ़ा ऐ बावा जित्तो दी मतलब केह् क्हानी ही मतलब केह् उं'दी ओह् ही ओह्दे बारे च पुच्छेआ गेदा दिक्खो जी जित्थें धोड़ी असें सुने दा दिक्खे दा क्हानी सुनी दी इक्क किस्म दी मतलब बावा जित्तो जेह्ड़े न एह् ग्हार जित्तो रौंह्दे हे ठीक ऐ ओह् ग्हार जित्तो दा डेली माता दी पूजा करने गी जंदे हे माता दी पूजा करदे हे ते एह् अपने ओह्दे बावा जित्तो पैद्दल जंदे हे उत्थाुआं दा ग्हार जित्तो दा ते उत्थाुआं दा आइयै ते पूजा करियै अपना अग्गें बी जेह्ड़ा नेक्सट प्रोसेस मतलब कम्म करदे हे ते जिन्ने धोड़ी असें सुने दा कि जेह्ड़ी इं'दी बूआ कौड़ी ही ते इ'नें बी एह् माता रानी कोला मंगी गेदी ही धीऽ गै ऐ ही एह् माता रानी आपूं गै प्रगट होई दियां हियां ओह् कन्नै कन्नै गै रौंह्दी ही अस अपने डोगरी कल्चर च अपनी कुड़ियें गी जेल्लै प्योऽ कन्नै ज्यादा करदियां न तां अस बी आक्खने कि इं'दी जोड़ी बी बावा जित्तो ते ओह् बूआ रानी बूआ कौड़ी दी ते इं'दी क्हानी इक्क बड़ी गै बड़ी अच्छी स्टेज़ च क्हानी चला दी ऐ तो एह्दे बिच्च दस्सेआ गेदा की सनाया गेदा में इन्नी ओह्दे बिच्च ओह् निं कीती दी ऐ सनाया गेदा कि जेह्ड़े बावा जित्तो हे ना एह् जेह्ड़े हे बहोत ई माता गी मनदे हे ठीक ऐ तो एह् अपना कम्म करदे बूआ कौड़ी कन्नै कन्नै जंदी ही कम्म करने गी अपने बापू आक्खदी ही इ'नेंगी ते जेल्लै बावा जित्तो मैह्नत करना शुरू होए ते इक्क मैह्ता सिंह हा उं'दा भाईवाल बनेआ ते इ'नें खिल्लियां बरैआलां बाहियां कनक कुनक लाई लुई ते जेल्लै उत्थें बड़ी कनक होई ना ते बूआ कौड़ी जेह्ड़ी कन्नै कन्नै रौंह्दी जेल्लै उत्थै कनक लाई इ'नें ते ओह् बड़ी ज्यादा कनक होई ते मैह्ता जेह्ड़ा बेईमान होई गेआ ठीक ऐ ओह् आक्खन लग्गा कि में एह्दा अद्ध निं देना ऐ ठीक ऐ जोजां ताई ही उं'दी तो इं'दी आपें बिच्चें पता निं केह् होआ इं'दी बैह्स मोआखड़ी होई ते ओह् जिन्नी बी कनक ही ओह् सारी लेन लगा ते बावा जित्तो होरें ओल्लै अपने आप गी कटारा मारी ओड़ेआ ते अपना जेह्ड़ा सिर हा ओह् कनक च पेई गेआ हा ते ओह् जेह्ड़ा खून कनक च पेई गेआ ओह् जेह्ड़ा जेह्ड़ा चिड़ियें खाद्धा हा ना ओह् अज्ज दी डेट बिच आनियै इत्थें इक्क जात्तर करदे न चौकी करदे ओल्लै बावा जित्तो ने आक्खेआ कि रुक्खी कनक निं खायां मैह्तेआ दिन्ना खून मलाई ते ओल्लै दी क्हानी बिच्च असें सुने दा कि ओल्लै उ'नें अपना शीश उत्थै जेह्ड़ा हा बड्ढेआ हा कटार कन्नै ते उत्थें जेह्ड़ा खून पेआ हा ओह् ते कनक लाल होई ही ते ओह् जेह्ड़ा ऐ ते पक्षियें बी जेह्ड़े दाने खाद्धे न ओह् अज्ज बी जात्तर करदे न इत्थें आइयै मेल होंदी ऐ इत्थें पुर्णिमा च होंदी ऐ जेह्ड़ी पुर्णमाशी च लगदी ऐ इत्थें ते इत्थें आनियै चौकी करदे न आक्खदे न जि'नें जि'नें ओह् दाने खाद्धे दे न ते ओह् अज्ज बी जिन्ने चिर इत्थें आनियै ओह् दाने निं चाढ़न न ओह् सुच्चा निं करी सकदे हैन किश बी तो बावा जित्तो होर हे जेह्ड़े ओह् बड़े गै पूजा पाठी होर माता गी मनदे हे रोज माता कोला किश ना किश अपनी फरियाद करदे हे ते लालची होइयै जेल्लै मैह्ता सिंह होर उं'दी ताई ते बस उ'नें बेचारें अपनी जान गै गवाई लेकिन अज्ज हिस्ट्री बिच्च उ'नेंगी बड़ा ज्यादा मन्नेआ जंदा ते होर जेल्लै अस मंदर जन्नेआं ते दिक्खने आं ते उत्थें गुड्डियां चढ़ी दियां होंदियां ओह् जेह्ड़ियां न ओह् बूआ कौड़ी आस्तै चढ़दियां न ते बावा जित्तो होरें गी बड़ी मानता दित्ती गेदी ऐ इत्थें दे लोकें गी